आज कल को समय मे बूढ़ी वृद्धा जो है वह सूती कपड़ा पहनती है उसके बाद नाज़ुक जो है वे पहनते हैं संटाइटीक का साड़ी पहनते हैं और डिजाइन डिजाइन का बेलौज वह सिलाते हैं पहनते हैं बूढ़ी वृद्धा जो है वे अपना सिंपल में पहनते हैं करते हैं लड़का परका जींस पेंट टी शर्ट यह सब पहनते हैं उसके बाद खाना पीना में बूढ़ी वृद्धा जो है सो अपन सिंपल खाना खाता है खाते हैं उसके बाद लड़का वरका जो हैं वे चटक पटक खाते हैं लिटी सिंघारा चौमीन चाट पास्ता मैगी यही सब खाते हैं और माँ बाप से भी माँगते हैं खाने के लिए और माँ बाप को नहीं अगर जो नहीं पूरेगा तो कहाँ से देगा नहीं पूरेगा जो माँ बाप को कहाँ से देगा और जिसको पुरता है वह खाता है जिसको नहीं पुरता है खाता है कभी कभी खाता है सप्ताह में एक दो दिन खा ही लेता है मुर्गा आता है मीट होता है अंडा होता है यह सब खाता है पीता है वह हम सब बूढ़ी वृद्धा जो आदमी है वह सब नहीं खाते हैं सब्ज़ी उब्जी मे भी हरा सब्ज़ी खाते हैं हरा सब्ज़ी खाने से क्या फ़ायदा है सब में तो खाद दवाई दे कर उपजाते हैं सो हर ढंग का बीमारी भी फैलता है घर में लगाते तो बिना दवाई का उपजाता है नहीं तो क्या खाएगा थोड़ा बहुत होता है तो उस से क्या होगा बाज़ार वाला में तो सब में दवाई दारू देने दे कर उपजाता है साग सब्ज़ी सब तो खाता है तो हर ढंग का बीमारी होता है गाय पोसता है तो उसको भी घास खिलाता है तो खाली दवाई का घास खिलाता है दूध भी खाते हैं तो ही खाद दवाई का दूध भी खाते हैं अब इस लड़का लोग में हर ढंग का बीमारी फैलता है